میں کل لوکل بازار گئی تھی وہاں سے ایک میں نے ہینڈ بیگ لیا تھا مجھے دو سو روپے میں ٹھیک ٹھاک سا لگا اچھا لگا تھا تو میں لے کر آئی گھر پہ آنے کے بعد جب میں نے آ اُس کو دیکھا چین ایسے کرنے لگی تو اُس کا گھوڑا ہی ہاتھ میں آ گیا اور میں نے پھر ٹھیک سے اُس کو تھوڑا کیسے تو چڑھا لیا اور یوز کرنا استعمال کرنا شروع کیا استعمال کرنے میں ایک ہی ہفتہ استعمال کیا تو اور اُس کے آ یہ جو باہر کا کورنگ ریگزین رہتا ہے جو وہ پورا ایسے چھلٹے کے جیسا سب نکلنے لگا اور پورا وہ جو پرس کی پوری ڈیزائن تھی وہ سب پوری نکل گئی اور وہ ایسے ایک دم جونا سا پرس دکھنے لگا ابھی دو سو روپے کا لایا ہوا ہفتہ بھر بھی نہیں چلا تھوڑے دِن چلو وہ تھوڑا یوز کیا تو اوپر چین بھی ٹوٹ گئی اُس کا بیلٹ بھی ایسا تھا اُس کے اوپر کی پوری ریگزین کی کورنگ نکل گئی پوری اندر کی وہ رسّی دکھنے لگی اور وہ بھی ٹوٹ گیا پھر یعنی دو سو روپے کا لایا مجھے لگا دو سو روپیے کے حساب سے ہے تھوڑا تو چلنا چاہیے تھا وہ تو ہفتے بھر میں ہی پورا ٹوٹ گیا اور اتنا خراب ہو گیا کہ اب وہ استعمال کرنے کے لائق ہی نہیں ہے پورا ڈیزائن جتنا خوبصورت دکھ رہا تھا باہر سے اُس کی ڈیزائن وہ پوری چلی گئی پورا وہ سب چھلکا چھلکا ایسے چھلٹے چھلٹے ہو کے پورا گر گیا اور بالکل بھی وہ یعنی ایسے سادی بازار کی تھیلی بھی نہیں کر کے استعمال کر سکتے ایسا ہو گیا اتنا خراب دکھ رہا وہ تو تو دو سو روپے پورا پانی میں ہی چلا گیا میرا تو